हैलो भईया आप सुरुचि रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी जी सर मैं मिश्रा बात कर रही थी जी जी जी जी सर मैंने आप के यहाँ से कुछ ऑर्डर करवाया था अरे सर पहचाने नहीं बबीता मिश्रा सर अच्छा जी जी जी जी सर मैंने ना दाल चावल सब्जी और रोटी ऑर्डर करवाया था जिसमें आप ने दो रोटी लिखा होगा तो सर मुझे दो रोटी नहीं चाहिए मुझे एक ही रोटी चाहिए थी और सर राइस भी थोड़ा कम करवाना था मेरे को जी जी जी सर जी आप कम कर दीजिए लेकिन मैंने ना सर आप को पूरा पैसा दे दिया था तो अब वो पैसा आप मुझे वापस कर देंगे सर जी सर मेरे उसी फोनपे पे रिटर्न भेज दीजिए आप जी जी सर एक रोटी और राइस की मात्र थोड़ी कम करना था जी